पहिले जमाना रहै पोखरि आओरके पोखरिमे अपन लोक सब काम जतना होइ रहै नहेनाइ खिचनाइ कपड़ा लत्ता खिचनाइ सब काम जतना भी होइ हइ करै रहै लोक पिए रहै पानी ओ नहबै रहै अपन लोक सबचीज करै पोखरिमे आओर तकर बाद हो गेलै कुइआँ तब कुइआँ होइ गेलै तब कुइआँमे अपन सभलोक कुइएँसे करै लगलै कुइआँसे पानी पिनाइ नहेनाइ खिचनाइ बरतन बासन जतना भी जतना काम होबै लगलै जतना होलै से कुइएँ सभलोक पूजापाठ सब कुइएँके पानीसे करै रहै लोक जतना पूजा होलै से कुइएँसे करै लगलै कुइआँ खतम होलाके बाद तकर बाद अपन लोक चापाकल होलै चापाकलके बाद चापाकलसे सभलोक चापेकलसे लोक सभकिछु करै लगलै तऽ चापेकलसे लोक पानी पिनाइ नहेनाइ पूजापाठ जे होलै सबकिछु अपन करै लगलै चापाकलसे लोक खेनाइ पिनाइ सबसे भनसा भात जे होबै हइ सब चापेकलसे करि लै हइ लोक चापाकलके सब जब खतम चापाकल तब तऽ आ गेलै मोटर जमाना तऽ मोटरसे लोक करै लगलै मोटरसे करै लागलै सभलोक मोटरेसे सब काम कम खेनाइ पिनाइ जतना भी नहेनाइ खिचनाइ कपड़ा लत्ता पटेनाइ उटेनाइ अपन बाड़ी उड़ी खेत पथार भेल तऽ जकरा फूल तूल सब पटबै लगल अपन जे होल से वएह मोटरेसे सबकिछु पटेलक उटेलक पहिले रहै चापाकल तऽ मोटरेसे सभलोक सुविधा पड़ै सुविधा भेलै मोटरके तऽ मोटरे सबसे किछु कएलक नहेनाइमे खिचनाइमे सब करै लागलै सब जमाना आब नहि हइ पहिलावला तब अएलै जमाना आइ गेलै तऽ मोटरसे सब काम करै हइ अपन चापाकल रहै तऽ चापाकलसे करै आब तऽ होलै मोटरके जमाना तऽ मोटरसे करै हइ आब मोटरेसे सबकिछु जतना जतना होलऽ मालजालके धोना उना बरतन धोअऽ मालके धोअऽ आकि सानी पानी लगाबऽ कुलके धोअऽ माँजऽ सबचीज कपड़ा लत्ता सब खिचऽ पोछऽ सब मोटरेसे आब हो गेलै सब काम ई काम होलौ मोटरे सभकिछु करबहो आब जे करबहो से पहिले करै रहै लोक चापाकल रहै तऽ आब तऽ सभ मोटरके जमाना आबि गेलै तऽ मोटरेसँ सभकिछु करै लगलिए नहेनाइ खिचनाइ जे होलै से भनसाभात जे भी करबहो जतना भी करबहो सभ हमसभ मोटरसे ही करबहो आब तऽ हौ नहि जमाना हँ कि आब हँ पहिलेके ओ कल चलाहो तब पहिले तऽ इहोमे होबै रहै आब तऽ हइ कि खोलि दहो अपन मोटर पानी चलतऽ अपन सब काम करहो सबकिछु खिचऽ नहबऽ सोनबऽ अपन मोटरसे भनसाभात करऽ घरमे पोछा लगबऽ सबकिछु करऽ सबचीज करऽ धुअऽ माँजऽ सब मोटरसे आओर कि करबहो पहिले रहै ओ जुग कि पहिले लोक जाइ रहै पोखरि नहबै ले कहुँ गङ्गाजी नहबै ले कहुँ जाइ रहै कुइआँपर जाइ रहै सब जमाना खतम हो गेलै तब आ गेलै मोटरके जमाना तऽ मोटरसे सबकिछु अपन लोक करै लागलै ओहिजे मोटरेसे सब काम हुए लागलै जे भी करबहो सब मोटरसे करबहो नहि सुविधा हो गेलै अब जतेक सुविधा बस कोइ काम नहि हऽ अपन सीधा अपन घुरै दहऽ घुरैके अपन चलबहो अपन आरामसे अपन नहबऽ आरामसे कपड़ा लत्ता खिचऽ जे हबऽ बरतन मलऽ घरमे पोछा लगाबऽ कपड़ा लत्ता साफ करऽ कोइ बातके जरूरिए नहि छै कि आब पानी चलबैके चापाकलके आब तऽ सीधा अपन मोटर खोलि दहो मोटर खोलिके वाशिन्ग मशीनमे दै दहो वाशिन्ग मशीनमे धैके अपन कपड़ा साफ करि लहो रहै पहिले ओ जुग रहै कि पहिले लोक हाथसे कोनो हाथसे लोक कपड़ा बालटीमे फुलबै रहै रगड़ै रहै रगड़ै रहै अपन साफ करै रहै साफ नहि होबै रहै आब तऽ भै गेलऽ जमाना कि आब वाशिन्ग मशीन हो गेलै तऽ वाशिन्ग मशीनमे सब सर्फ डालि दहो कपड़ा डालि दहो अपन डालिके अपन वाशिन्ग मशीनमे मोटरके अपन खोलि दहो अपन अपन घुरा दहो अथी अपन चलतऽ अपन मोटर अपन चलतऽ अपन पानी सबकिछु साफ करहऽ फलहारहऽ तऽ तब वाशिन्गमे आब सुखिओ जएतऽ वाशिन्ग मशीनमे ओ तऽ एतना सुविधा हो गेलऽ कि आब तऽ किछुके जरूरिए नहि छऽ कि आब हाथसे कपड़ा साफ करहो आओर खिचऽ तऽ सीधा आब ओ वाशिन्ग मशीनमे डालि दहो कपड़ा मोटर चलै दहो अपन खिचा जइतऽ फलहारि जइतऽ सुखतऽ सबकिछु होतऽ वाशिन्गे मशीनमे कोइ जरूरी नहि छै चापाकल चलबैके तऽ सीधा अपन मोटर चलै दहो अपन चलतऽ अपन सब काम करऽ अपन एतना सुविधा हो गेलऽ कि बैठले बैठले अपन जहाँ मोन तहाँसे तऽ कहूँ जाइ पड़ै पानी दूरमे लाबै ले चापाकलसे कि दूरसे जाहो पानी लाहो तऽ कोइ काम करबहो दूरसे लैबहो तब दूरसे लाबै रहै पहिले पानी बहुत दूरसे लाबै रहै पानी लैके आबै रहै पानी खिचै ले काम करै ले भनसाभात करै ले लएते लएते एक घण्टा समय लै रहै कहाँ दूर दूरमे कल रहै भीड़मे रहै रहि नहि बहुत दूरमे रहै तऽ लाबै रहै दूरसे आब तऽ सुविधा हो गेलै कि आब घरे घर हो गेलै मोटर आब आब घरे मोटर हो गेलै घरे घर अपन नलसे पानी चला दहो नलसे अपन पानी गिरलऽ अपन सुविधा अपन काम करैत रहऽ खूब जतेक मोन हो ततेक अपन कपड़ा खिचऽ नहबऽ पोछा लगबऽ सब काम करऽ अपन नलसे एतना सुविधा हो गेलै मोन हउ तऽ परका तरकारी उरकारी पटबऽ फूलके पटबऽ सबकिछु पटबऽ अपन पानी दैत रहऽ आओर पहिले तऽ नहि रहै मोटरके जमाना तऽ अपन सुखि जाइ रहै कोइ चीज लगेबो करै रहै तऽ तरकारी उरकारी लगबै रहिए फूल आओर लगबै रहिए सबकिछु लगबै रहिए नहि पानी रहि रहै तब सुखि जाइ रहै सबकिछु आब हो गेलै जमाना मोटरके तऽ आब मोटरके अपन भेलऽ खोलि देलहुँ मोटर तऽ अपन सबकिछु पटि गेल अपन पटि गेल तऽ सबकिछु पटि गेल अपन बढ़िआँ रहल आब एतना सुविधा हो गेलै मोटर होलाके बाद तऽ बहुत सुविधा हो गेलै चलि रहलै हँ पहिले रहै एगो जुग रहै कि मतलब पानी खातिर लोक बहुत परेशान रहै रहै जाहो नहबै पोखरि नहैबहो नहि तऽ बैठल रहबहो जाहो कुइआँपर नहबै ले सभ चापाकलसे पानी खूब चलेबहो चलतऽ गरमीमे चापाकल सुखि जाइ रहै पानी चलते नहि दै रहै थोड़ा थोड़ा पानी दै रहै तनि तनि पानी रोजके रोज लोक परेशान रहै रहै आब हो गेलै मोटरके जमाना कि आब खोलि दहो मोटरके अपन पानी चलतऽ अपन नहबऽ पहिले रहै परेशान लोक होबै रहै कल चलबैमे बहुत परेशानी होबै रहै आब हइ कि अपन कोइ दिक्कत नहि हइ